काणकोण जिल्यांत लोकांक दिसपट्टी एकच न्हय तर खुबशीं सामान्य आव्हानां

आव्हाना वो प्रस्न तांच्या जिवीताचेर खूब परिणाम जाता तें थोडें बरें बी म्हणपाक शकता आनी वायट बी म्हणपाक शकता आता काणकोण जिल्यांत दिसपट्टे सामान्य आव्हान पयलें म्हणल्यार बस काणकोण शहरांत सारकें बसीं उरना आतां म्हजी बस जाल्याक बसीं मातश्यो एक थोडे वाठारा कडे आसा बट चडान चड गांवगिरे वाठार जाल्या खातीर कारणाक खोतीगांव लोलिये गालजीबाग असल्या गांवांनी बसी खूब प्रमाणेन कमी आसा जाका लागून लोकांचेर खूब परिणाम पडटा ती टायमार स्कुलाक पावपाक शकना मागीर थोडी कोण गुरवार बायलो आसा वो कोण मनीस जाण्टेलो जर बरो ना जाल्यार तो टायमार हॉस्पिटलान येतलो जाल्यार खूब वेळ जाता एक एक फावटी ऍबुलन्स आपयल्यार सुद्दां एक तर झाड मोडिल्ले आसा वो आनी कितें आसा जाल्यार खूब कळाव जाता जाका लागून थोड्यांचे मरण येवप खूब स्वभाविक आसा तशेंच काणकोणचे हॉस्पिटल जर आमी म्हणलें भलायके कडेन पळयलें जाल्यार काणकोणा हॉस्पिटला हॉस्पिटल बरें आसा सुविधा आसा खऱ्यो पण काणकोण हें तालुका हॉस्पिटल जाल्यां खातीर तातुंत खुबश्यो सुविधा ना म्हणल्यार एक जर भुरग्याक एक जर पोटान दुखता वो स्केनिंग करतले जाल्यार थोड्यो मशीना आसा खरें बट क्लियरिटी ना म्हणटा आनी रोकडेंच मडगांव धाडटा खुबशे अशें जाता की मनीस हागां काणकोण सारकी सुविधा नासल्या खातीर हॉस्पिटलान पेशंटाक मनशाक कोण बरो ना तांका ऍबुलन्सान धाडून मडगांव धाडप जाता आनी करमळ घाट आसल्या लागून एकएकेदा ट्रेफिक जामुय बी जावपाक शकता आनी एक एक फावटी खुबशें जे काणकोण जे हॉस्पिटलान उपचार सारके जायनात ते पेशंट मडगांव वयता म्हणल्यार वाटेर तांकां मरण बी आयिल्यो गोश्टी खूब जाल्यो आसा शिक्षणाच्या बाबतींत पयलें जाल्यार काणकोणान शिक्षण बरें आसा खरें बट जायतें फावटीं चलयो ज्यो आसा ज्यो गांवगिऱ्या वाठारान आसा त्यो स्कुलान वयता पूण ती स्वता जावन घरां रावपाक सोदता म्हणल्यार शिकपाक सोदिनात जाका लागून तांकां मोटिवेट करून स्कुलान हाडप खूब गरजेचे आसा तशेंच काणकोण पयली म्हणल्यार एक अशें म्हणटालें की गांवगिरो वाठार म्हणोन पण आतां काणकोणा सगले कडेन काँक्रिटाची जंगला दिसपाक येता म्हणल्यार सगलें कडेन बिल्डींगे जाका लागून काय जाग्यानी न्हंयचे उदक रस्त्यार येवपाक लागला म्हणल्यार च लपाक मेळना बुट्टी येयला असल्यो प्रस्न आता वाडपाक लागलां तशेंच काणकोण हो पर्यटकाचो आकर्शक करपाचो वाठार आसा जाका लागोन काणकोणान चड त्रास म्हणल्यार ड्रग्स जांव आल्कोहोल जांव असलें काणकोण शारान चड प्रमाण पडटा कारण हे भुरगे जे आसा जे पाळोले गालजीबाग तारीर आगोंद सारके रावपाचे जे भुरगें आसा ते जे आमचें पर्यटक आसा तांचे संबदान येतात आनी जेका लागून आमचें खुबशें भुरगें ड्रग्स आल्कोहोल हे बी घेवपाक लागलां आनी फुडलीं जे पिडी आसा तेंच्या कडेन हांव इतलेंच म्हणटले की काणकोण सांभाळपा खातीर काणकोणचें ट्युरिजम पर्यटन साबांळप चड गरजेचे ते मर्यादाक दवरप चड गरजेचे कारण आमच्यो दर्यावेळो पिड्यार जावपाक येयल्या ज्यो आगोंद सारकेल्यो बऱ्यो दर्या आशिल्यो त्यो आता पर्यटकाक लागून खुब गर्दी जावन आमचे जें नुस्तें ओ शिण्याण्यो जें मेळटाले हाजे कमी प्रमाण जावपाक लागलां तशेंच फुडा जो तेच्यांनी काणकोणांत हेल्थ ऐडुकेशन उदक आनी लायटी कडेन म्हत्व दिवप खुब इंपोरटंट आजून काणकोणान अशीं बी घरां आसा जांकां उदक सारकें मेळना आमच्या काणकोणान दोन डेमा आसा खरें चापोली डेम आनी गावणें डेम पूण खुबशें कडेन आजून उदकाच्यो पायपलायन आसा पूण उदक सारकें येना हाजेर बी फुडार आनी लक्ष्य दिवप हें सारकें गरजेचें